हाँ सर डॉक्टर बोल रहे हैं सर वो कान के बारे में पूछना था कान में दर्द हो रखा है और एक दो बार पिछले दस पंद्रह दिन पहले मैंने दिखाया था तो हाँ उन्होंने बोला कि भई पर्दा फटा हुआ है मैंने तो सरकारी में दिखाया नहीं हमारे वहाँ एक कैंप लगा था वहाँ कैंप में दिखाया मैंने वो दूरबीन डाल के चैक किया उन्होंने

हाँ गेहूँ वगैरह मिलते हैं सरकार से हाँ हाँ है

तो कोई भी कोई भी हॉस्पिटल में कराऊं

वो क्या है कि वो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला था कि भई आपके दूरबीन से होगा वो कन्फर्म करना था कि भाई दूरबीन से होगा या चीरा लगेंगे वो कन्फर्म करने के लिए एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा हाँ उन्होंने मेरे को बताया था कि आपकी वो दूरबीन से जोधपुर में हूँ वो

जोधपुर में तो मैं माता के स्थान के उत्तर की तरफ हूँ

हाँ है

हाँ अरे वो एक्चुअली क्या हम दोस्त दोस्त बैठे थे और मैं वो चाभी बाइक की चाभी से कान खुजा रहा था तो वो दूसरे वाले दोस्त ने वो हाथ पे मार दिया कि चल यार चलते हैं ऐसे हाथ पे मारा और वो चाभी अंदर चली गई टाइम तो काफ़ी हो गया है साल में एक दो बार तो दर्द करता है तो तब में वापस दिखाता हूँ दवाई लेता हूँ तो वापस वो क्या है इन्फेक्शन हो जाता है न पानी चला जाता है न पानी चला जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है इन्फेक्शन होता है तो फिर दर्द होता है दवाई लेता हूँ ठीक हो जाता है नहीं नहीं दवाई तो लेता हूँ ठीक हो जाता है बंद कर देता हूँ बस पाँच दिन ली दवाई ठीक अरे वो हाँ वो दर्द को कम कर देती है वो ठीक हो जाएगा पर वो फिर पानी चला जाएगा फिर होगा हाँ वो तो ऑपरेशन का लास्ट है ऑपरेशन लास्ट स्टेज है बोला था डोक्टर साहब ने कोई इलाज ऑपरेशन ही होगा और कोई इलाज नहीं ठीक है ठीक है